جی ہاں میں نے دہلی کے اندر ایک سیارہ گھر کا دورہ کیا تھا وہ سیارہ گھر بہت عمدہ اور لاجواب تھا مجھے یاد اس وقت میرے ساتھ میرے بھائی لوگ اور میرے گھر کے بہت سارے لوگ موجود تھے جب میں اس سیارہ گھر کے اندر گئی تو مجھے اندر سے بھی بہت خوبصورت لگا ایسا لگا ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس دنیا میں موجود نہیں بلکہ کسی دوسرے دنیا میں موجود ہوں وہاں جا کر میں نے بہت نزدیک سے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا وہاں پر بڑے بڑے دوربین لگے ہوئے تھے اس کی مدد سے لوگ چاند اور سورج کے سیاروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے رہے تھے وہاں پر جا کر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری دنیا کتنی چھوٹی ہے اور یہ کائنات اللہ نے کتنا وسیع کر کے بنایا ہے یہ سب اللّہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے ان سب کی تخلیق اور دوسری دنیا اور دوسرے ستاروں کی تخلیق سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللّہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور ان ستاروں کی وجہ سے کتنے روز مخلوقات جو اللّہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہماری زندگی کو آسان بناتے ہوئے ہیں میں جب وہاں سے نکلی تو میرے ذہن میں بہت ساری معلومات ایسی تھی کہ جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا میرے خیال خیال میں ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں اس کو ہونا چاہیے تا کہ ہر ایک اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے